कुकिंग दा बड़ा शकीन मिगी बड़ा मतलब शकीन आं घर बी जेल्लै जाना होऐ कुकिंग दा कम्म में आपें करना जि'यां कोई बी डिश बनानी होऐ राजमांह् होई गे जां कोई आलू दी सब्जी मटर दी सब्जी ते घरै आह्ले बी मिगी गै लांदे न भई कुकिंग दा कम्म करने ताईं ते जेल्लै में घर जन्ना ते घरै आह्ले आखदे जो मर्जी बनाओ कदें आलू प्याज दी सब्जी बनाई ओड़ी कदें आलू टमाटर दी बनाई ओड़ी कदें चौल बनाई ओड़े ते जेल्लै में इत्थूं कटरे दा बी जन्ना बजारै दा बी सब्जी लेई जन्ना ऐं जो बी होई गेआ आलू होई गे मशरूम होई गे प्याज होई गेआ पनीर होई गेआ ते घर जाइयै आपें गै में बनान्ना होन्ना ते घरै आह्ले बी बड़ा पसंद करदे न ते कुकिंग दा बी बड़ा शकीन आं में होर बी में अपने रिश्तेदारें दे जन्ना ते ओह्बी कुकिंग दे कम्म च मिगी गै लांदे सब्जी बनानी होऐ जि'यां राजमांह् बनाने होन मटर मशरूम बनाना होऐ आलू बनाने होन ते रायता रायता बी बड़ा में शैल बनाना प्याज श्याज कट्टियै हरी मिर्च पाइयै धनिया पाइयै ते सारे गै बड़े पसंद करदे न ते राजमां बी बड़े अच्छे बनाना राजमां डिश बी बड़ी अच्छी बनाना होना चावल होई गे खीर होई ते सारे घरै दी फैमिली बड़ी पसंद करदी ऐ ते होर बी जेल्लै कुतै ब्याह् कारज फंक्शन होऐ ते मिगी फंक्शन दा कम्म बी में करना जेल्लै इत्थ छुट्टी जन्ना में ते साढ़े मुड़े जेह्ड़े ब्याह् दा कारीगिरी दा कम्म करदे न ओह् मिगी लेई जंदे न ते में उत्थें बी कारीगर दा जेह्ड़ा कुक दा कम्म करना होन्ना कदें सुंदरबनी जा दे कदें पौनी जा दे कदें भांबले जा दे कदें जम्मू जा दे जां कदें अखनूर जा दे ते उत्थै बी इ'यै राजमांह् बगैरा होई गे रायता होई गेआ आलू टिक्की होई चाम्प होई ते ओह्बी बड़ी अच्छी बनान्ने ते बड़े अच्छे तरीके कन्नै बनान्ने आं ते होर बी घर बी बच्चे जाओ ते बच्चे आखदे भापा जी तुसें बनानी सब्जी घर बी सब्जी में ई बनाना मेरी मिसेज़ बी इ'यै आखदी बच्चे बी आखदे होर बी केईं चीज़ां ऐसियां न जेह्ड़ियां में आपूं बनान्ना होन्ना ते अस इत्थै होटल च कम्म करने ते इत्थूं बी सिक्खियै बनान्ने आं ऐं जि'यां मंचुरियन होई गेआ वैज मंचुरियन होई गेआ नूड्ल होई गेआ चाऊमिन होई गे खाका नूडल होई गे ते घर बी बनान्ने आं अस ते असें इ'यां घर बी अपनी बाड़ी बिच साग सब्जी बी लाई दी होंदी ओह् आपें शकीन आं हून जियां में भिंडी बगैरा लाई दी ऐ ऐं भिंडी बगैरा लाई दी ओह्दे बाद ते हून आई जाना सीजन अग्गें कड़म दा आई जाना गोभी दा आई जाना एह् अपना पालक होई गेआ ते हर चीज असें अपने घर च जमींदारी बिचा त्यार करने आं ते आपें कुकिंग करने आं बाह्रे दा कोई बी चीज निं अस निं लैन्ने आं हरी मर्च होई अच्छा ते पुदीना बी लाए दा हरा धनिया लाए दा आलू होई गे सरेआं दा साग होई गेआ एह् हर चीज साढ़े ग्रांऽ मतलब अपने घर असें लाए दा होंदा ऐ हून जि'यां गै हून इसलै बैंगन चला दे न बैंगन बगैरा ते अच्छा भिंडी होई हून अग्गें आई जाना सीजन एह्दा आलू लग्गी जाने न मक्की लाई दी ऐ हर चीज दा मतलब बड़ा गै शकीन शकीन आं अस कुकिंग दा कम्म करने आं

में सगुआं होर बी अपनी फैमिली च कोई नेहियां नेहियां डिशां बनान्ने आं बच्चें गी बी आस दस्सने होन्ने आं कि भई एह् डिश इ'यां बनदी एह् डिश इ'यां बनदी अपरनी मिसेज होई उसी बी इयै दस्सना भई एह् डिश इ'यां बनान्ने एह् डिश इ'यां बनान्ने आं अस इत्थूं होटल तों सिक्खियै जन्ने आं हर चीज दी नमीं नमीं डिश बनाने आं ते इत्थै बी में दौ त्रै डिशां सिक्खियां जि'यां राइस खीर होई सेवेइयें दी खीर होई ते एह् अस उत्थै घर जाइयै बी केसरी खीर होई एह्बी चौलें दी बनदी ऐ बिच केसर सु'ट्टियै पीले कलर बिच ते घर बी अस बनान्ने आं ते ट्राई करने आं भई एह् चीज दोबारै इसी बनाया जा घर बी बड़े बारी बनान्ने आं दुद्ध घर दा होंदा असें मतलब अपने गौ बगैरा रक्खी दी ऐ ते शैल दुद्ध पाइयै चौल दे बिच दुद्ध शुद्ध पाइयै बिच खीर बदाम सु'ट्टियै ते अस बनान्ने होन्ने आं ते ते होर केह् नां अपना सवेइयें दी खीर बी बनान्ने आं ओह्बी बदाम शदाम पाइयै फर्स्ट क्लास कुकिंग दा कम्म सारें शा पैह्लें ते